شاہجہان پور میں بہت سارے کام ہمیشہ سے ہوتے چلے آ رہے ہیں جیسے ہر دھرم کے لوگوں کا آپس میں مل جل کر رہنا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا اور سکھ دکھ میں ہر ہر ایک کا ساتھ دینا یہ ہمارے شاہجہان پور کی پرمپرا ہے بہت پرانی پرمپرا ہے اور آج بھی ہوتی چلی آ رہی ہے اور مصیبت میں کسی کا ساتھ دینا اور اس کی مدد کرنا یہ ہم شاہجہان پور کے لوگوں میں ایک عام بات ہے اور پیار محبت سے رہنے رہنا ہم شاہجہان پور والوں کے لوگوں میں یہ بہت خاص اور بہت عام بات ہے